इसलै नवरात्रें दा नवरात्रे चलै करदे न ते नवरात्रें च साढ़ै बैष्णो माता दे जात्तरा जंदी ऐ ते होर साढ़े इद्धर तो मचेल माता दी जात्तरा जंदी ऐ ते असें बी बैष्णो माता जंदे आं बैष्णो माता बड़ी गै जम्मू च कटड़ा च ते इद्धर बड़ी गै शैल जगह् ऐ ते मेला साढ़े बसोह्ली च शिवरात्री दा मेला लगदा ऐ जेह्ड़ा कि साढ़ा शिवजियें दा मन्दर आप शम्भू बने दा ऐ ते उद्धर भगतां दी भीड़ बड़ी गै होंदी ऐ ते सवेरे तो लेइयै शाम्मी तक लाइनां लगदियां साढ़े इद्धर बड़ा गै शैल मेला होंदा ऐ ते हून बसाखी दा मेला साढ़े बसोह्ली च बड़ा गै धूम धाम कन्नै मनाया जंदा ऐ ते साढ़े बचपन दी जेह्ड़ी बी अहीं मेले दिक्खे दे ऐं ओह् हल्ली धोड़ी सानू याद न ते मेला